नमस्कार हाँ बिल्कुल मिल जाएगा सर अगर से कि चाहिए आपको प्लॉट सिटी के अंदर चाहिए आउट ऑफ़ सिटी चाहिए कहाँ लेना है कोई जगह उगह बताएँगे हमारे कई जगहें जो है वो चलते हैं लखनऊ में तो सिटी के अंदर लेंगे आ आउट ऑफ़ सिटी सिटी के बाहर अच्छा तो प्लाट कितना बड़ा एरिया आपको रिक्वायर है अच्छा तो आपको हाँ वही लगभग चल रहा है इस समय प्राइज जो है सोलह सौ रूपये स्क्वायर फीट है सोलह सौ रूपये स्क्वायर फीट में आप इनटू कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका एमाउंट चल आएगा हाँ जी हाँ उतना तो पहुँच ही जाएगा उससे ऊपर जाएगा उससे कम थोड़ी होगा देखिए टू बी एच के का मकान अगर हम से आप लेते हैं तो हम आपको जो है वो पचास लाख रुपये में पंद्रह सौ स्क्वायर फीट में बना कर दे सकते हैं और वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबुल रहेगा यहाँ आपको बिजली का कनेक्शन नाली और पानी की सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी और यहाँ से आपको इस्टेसन पास में रहेगा ट्रेन पकड़ने की सुविधा रहेगी आप यहाँ से सिटी में बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं अगर आप चाहें तो ये हमारा जो बिल्डिंग कस्ट्रक्शन वाला काम है इसमें आप देख सकते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से आधुनिक है आप आइए तब ना हाँ हाँ सब लाइटिंग वग़ैरह कर के हम देंगे नाली पानी सारी व्यवस्था देंगे आप आप आ देखने के बाद बताएँ कि आपको और क्या रिक्वारमेंट है यहाँ हम पूरा हाँ जी हाँ सब कुछ अटैच्ड है